हेल' औ आङो नै टिनालियाव जा ट्रेफिक दिनै जा बिहिर सहैनोनो ओमफाय दा लामाया दरसा लामा दंबावो नामा एसे थाब सहैनो थाखाय ओरैजाय गिदिं गिदा जाद्रायो नालाय ओंखायनो एसे थाब सहैग्रा टाइमआ नङाब्ला हास्लाब हैनाय नङा थाब सहैनो सहैनाय लामा दङबा खोन्थाहरदो एसे जा ट्रेफिक दिनै जा बिहिर बाजारनि थाखाय ना मा आजां गाजां गारि दङ नै थाब सहैनायनि राहा खिन्थाहरदो दे ओरै हलथुजों थांबा औ दे